उत्तर प्रदेश में अगर व्यवसाय क्षेत्रों को बढ़ाना है तो जो व्यापारी हैं उनको टैक्स में छूट देना पड़ेगा दस फिर उसको उनको प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मटेरियल पे छूट दीजिए आप बैंकिंग की सुविधा मुहैया करवाइए बैंक से हमको जो लोन मिलता है उसको मुहैया करवाइए उनको आसानी से कम कम ब्याज ऋण पर उनको मुहैया करवाइए जिसके वजह से वो अपना अपने व्यवसाय को बढ़ाएंगे भी और वो व्यवसाय क्षेत्र को वो आगे जा करके विकसित भी कर पाएंगे और दूसरा चीज जो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है और ट्रांसर्पोटिंग रूट है तो ये सब आप बैंकिंग सेवाएँ हुए अदर जो भी व्यवसाय में यूज होने वाले हैं वो सब अगर आप यहाँ पे उनको मुहैया करवाएंगे यहाँ के व्यापारियों को तो जाहिर सी बात है आपके यहाँ व्यवसाय क्षेत्र बढ़ेगी व्यवसाय व्यवसाय क्षेत्र में में जो मसीन प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट उत्पन्न होते हैं उनपे भी आप जो टैक्स टैक्स होते हैं वो भी उनको भी आप छूट देंगे तो वो भी बढ़ेगा व्यापार बढ़ेगा व्यपार बढ़ने पर